फायफ ठावजन फोर हंड्रेड एण फिफ्टी एटीन ठावजन टू हंड्रेड वन लॅख एट लॅख फिफ्टी ठावजन सॅवॅन हंड्रेड एण ट्वँटी फायफ लॅख ट्वँटी ठावजन फायफ हंड्रेड एन ट्वँटी फायफ